हँ हेलो हँ दोकान तऽ अहाँके खुजै छै नओ बजे करीबमे हँ हँ हँ हँ से सब छै सबटा क्रीम त्रीमके बेबस्था छै हँ स समान तऽ सबटा उपलब्ध छै हुँ

तऽ अहाँके कि करेबाक छलै बाल डाइओ ताइओ करेबाक छै

हम्म हुँ अहाँ अहाँ जे छै से एखन दोकानपर कनि भीड़ छै बुझलिए ने तऽ करीब आधा घण्टा बाद जे छै जे अहाँ कनि आउ आओर भऽ जण्तै काज आओर अहाँके जे छै से ओहि ले नहि कोनो दिक्कत हेतै हँ आओर कनि कनि हँ ठीक छै ठीक छै बज नहि नहि ओ आबि गेलै आबि गेलै मशीन ओहि ले नहि मशीन हँ दिल्लीसँ मँगेलहुँ हँ हँ हँ अँ नहि नहि हँ तऽ ठीक छै तऽ मशीन तऽ मशीन नवका मशीन लऽ लेलहुँ हँ हँ हँ हँ हँ ठीक छै ठीक हँ आओर भऽ जएतै नहि कोनो बात ठीक छै तऽ